हेलो जी आप कौन हाँ जी मैम मैं थिएटर से बोल रहा हूँ जी मैम तीन टिकिट जी मिल जाएँगी ना मैम किसी की यहाँ हमारे थिएटर में मूवी लगी है किसी का भाई किसी की जान जी जी जी जी जी बिलकुल मिल जाएगी अभी चल ही रही है मैम वह मूवी हमारे थिएटर में तो मैम आपको तीन टिकेट चाहिए थी जी मैम तो मैम आप टिकिट के पैसे दे रहे हो अब जी मैं मेरा यू पी आई आपके नम्बर पर सेंड कर दूँ दूँगा तो आप उस पर मुझे पैसे भेज दीजिए और इसके साथ ही मैं आपकी टिकेट जो है कन्फर्म कर दूँगा की तीन आपकी है जी आपको गोल्डन में चाहिए या सिल्वर हाँ जी तो फिर इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है मैम जी तीन टिकेट ठीक ही मैम आप मूवी देखिए और बाद में हमें बताईए भी की मूवी कैसी थी आपको कैसी लगी जी मैम जी मैम और मैम जब भी आपको कभी मूवी देखने का मन करे तो हमारे थिएटर में ही आईए और ऐसे ही टिकिट लीजिए हाँ जी मैम मैम आपको और कुछ सुविधा चाहिए हमसे हाँ जी आप जैसे ही थिएटर आओगे और आप मुझे बस एक कॉल कर दीजिए मैं आपको आपकी टिकिट दे दूँगा जी मैम धन्यवाद मैम जी